हाँ जी हाँ जी बस ड्राइवर ही बोल रहे हैं हाँ जी कितने लोग हैं आप दस लोग हैं चलिए चलने का कोई दिक्कत नहीं है बस सुबह भी है दोपहर को भी है शाम को भी है सुबह आठ बजे बारह एक बजे पहुँचाएगी उधर से आप फ्री हो जाओगे उधर से भी हैं उधर से शाम को नौ बजे है लास्ट बस हमारी उधर से कब तक फ्री हो जाओगे सुबह सात आठ बजे फ्री हो जाओगे तो उधर फिर दोपहर सुबह दस बजे है उधर से सात बजे यदि आप साढ़े सात बजे तक आ जाएँ बस स्टैन्ड तो साढ़े साथ बजे और फिर दस बजे है उसके बाद दोपहर एक बजे हाँ शाम को पाँच छः बजे तक पहुँच जाएगी हाँ सुबह वापस आ जाना पर व्यक्ति चार्ज कम से कम तीन सौ रुपये एक व्यक्ति का हाँ एक बार चाय नाश्ता कराएंगे नमकीन और बिस्किट और चाय जी बस बिल्कुल स्लीपर है आप सोते चलना कोई दिक्कत ही नहीं है हाँ बिल्कुल ए सी है अरे ड्राइवर हमारा पंद्रह साल से लगातार बस चला रहा है बिल्कुल विश्वास पात्र ड्राइवर है अरे ऐसी कोई परे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई अब तक तो किसी के लिए नहीं हुई हाँ तो ट्रीटमेंट दे देते हैं ऐसे तो रखते ही रखते हैं छोटा मोटा तो हाँ छोटी मोटी यदि किसी को समस्या हो सिर दर्द वग़ैरह बुख़ार तो उसके लिए टैबलेट तो रखते हैं हम हाँ मेडिकल भी वो छोटी किट रखते हैं अपने साथ ही ग़लती से किसी को जैसे सर दर्द हो गया बुख़ार चढ़ आया और छोटी मोटी परेशानी हुई तो उसके लिए दे देते हैं टैबलेट हाँ कन्डेक्टर भी है ड्राइवर भी है दोनों रहते हैं हाँ वो तो कन्डेक्टर का काम ही है कन्डेक्टर संभालेगा उनको तो अपने आप हाँ पानी तो बिल्कुल आप को बाक़ायदा मिलेगा ठंडा पानी मिलेगा आर ओ का हाँ जी एयर कन्डिशन है और आप देख लेना कभी भी आ जाना यहाँ पर ठीक है कल आ जाना आप सुबह सात बजे आ जाना दोपहर तो दोपहर आ जाना दोपहर वाली से चल चलना ठीक है